नंगौ जों भेक्सिन लानानै गोबाङानो मोजां मोन्दों आरो गोबाङानो बेरामबो सोरजिनानै लानो गोनां जादों दा भेक्सिन थुनायनि जोहै दा बेखौ

जे भेक्सिनआ मोनसे जोंनि थाखाय मा जों बेखौथ' मोजाङै मिथिला जे बै समाव जों बयबो ज' ज' थांदोंमोन भेक्सिनखौ लादोंमोन जि जोंनियाव बेराम मोनसेबोआनो गैखाया दा जोङो भेक्सिन लानाय लोगो लोगो सोरबाया सहायनो हायैयाव देहाया गरम जाखांदों बा लोमजाखांदों बा देहाया माबा मोनसे बेफोरबादि प्रब्लेम सिखारदों आरो खिसुमाना जेबो जायाखै मोजाङैनो थादों मा थिक बेनि उनाव मा बबेबा फारसेथिं खहा खालामलांदों खिन्थु आंनि साननायाव बे भेक्सिन होननाय बेसादा जोंनि थाखाय बा आंनि थाखाय इसेबां आरजाथाव बेसाद नङामोन गगा मोननाय समा बयहाबोथ' जाखायो बोथोर सोलायनाय समाव बयहाबो गगा मोनखायो बा लोमजाखायो जेब्ला जोङो गुसुनिफ्राय गुदुंआव हुमखायैनो थांगोन बा बोथोर सोलायगोन बे समावथ' जों एसेबाबो जोंहा लोमजाखांखायो मानो होननानै बुङोब्ला नोङो एसेबां गोबाव गुसु गुसु गुसु गुसु हदाय गुसु बोथोरावनो थाबाय थानाय नालाय जोंनि देहाया जेब्लायबो गुसुयैनो थाखाबाय थायोमोन बे समावनो हुमखायैनो जुदि गुदुं बा गरम बोथोर मोननानैनि होयोब्ला बेथ' एसेबां माने जोंनि देहाया जों बोथोरजों मिलायलांनो एसेबाबो गोब्राब जाखायो ना बिनिफ्राय फैयै फैयै फैनानै दा बे समाव जों एसे एसे लोमजानाय साजालाय बेफोरबायदिया जोंहा जानो नागिरो आरो दा बेनिखाय बेखौनो बे समाव नैरोजा बेसेबां सममोन बे नैजिसेसिम नैरोजा नैजिनिफ्राय नैजिसेसिम बे समाव जों कर'नानि थान्दानि फोस्रावबाय आरो दा बेबायदिहाय कर'नाहाय थांनानैबो जोङो कर'नाखौ जों मानिनानै लानानै जोङो कर'नानि जि भेक्सिन ओंखारबाय बे भेक्सिनखौबो जों लानानै सोरबा सोरबा गोबाङानो गावनि देहाखौ खहा खालामनानै लानाय जाहैदों आरो दा थिक बेबायदिनो बे समा बारलांबाय मानसिनि देहायाथ' नों जेब्लायबो समानै थाबाय थाया नालाय दा बेहाय जों बबेबा मोनसे बोथोरखौ लानानै जे माबा मोनसे बेराम फैदों भाइरास फैदों बेबायदि होननानै जोङो बिनिनो भेक्सिन बा मुलि दिहुनलाबायोब्ला जोंनि देहाया थिक बेफोरबायदिनो खहा जालांगोन आरो बा सोरबाया बेबायदि भेक्सिनखौ लानानैनो थैनोबो गोनां जालांबाय थैगोन बेबायदि आरोबाव गोबां जाबावगोन आरो बेफोरबायदि जुदि माबा मोनसे खालामबावोब्ला